جی ہاں میرے پاس ایک ایسی بک ہے جس میں کھانے پکانے کا طریقہ بتایا گیا ہے جسے میں کھانا بناتے وقت استعمال کرتا ہوں اس میں دیکھ کر کھانا بناتا ہوں اور بہت سے ایسے یوٹیوب پہ بیڈیو بھی ہیں جس میں کھانا بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے تو میں کھانا بنانے کا ویڈیو وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ اور پھر وہی دیکھ کر کھانا بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کے ذریعہ کھانا بھی اچھا بنتا ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے بنانے میں اور ہم نئی نئی چیزیں کتاب کے ذریعہ اور ویڈیو اور بلاگس کے ذریعہ سیکھتے رہتے ہیں تو یہ سب بہت آسان طریقہ ہے کھانا بنانے اور سیکھنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں